خبروں میں دکھائی جانے والی چیز اور حقیقت میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہیں نیوز نیوز جو ہے کسی بھی چیز کو چھپانے یا کسی بھی چیز کو فیمس مشہور کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس نیوز چینل یا خبر ایجنسی کو ہی خرید لیا جائے اور اس کو الٹا سیدھا ان کے اپنے اپنے لیے استعمال کریں اس کا اور سامنے والوں کو اس کے پوری طرح سے برباد کر دیا جائے جی مثال کے طور پر ہندوستان میں خود ہی جو آج تک نیوز چینل نیوز چینل ہے یا اور بھی بہت سارے چینل جتنے بھی چینل ہے جن کو ہندوستانی عوام گودی میڈیا کے نام سے ہی پکارتی ہے کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی ان کے عوام کے بارے میں کبھی کچھ سوال ہی نہیں کیا سرکار سے نہ ان کے وہ عوام کے بارے میں ہی دکھایا ہے بلکہ ہمیشہ سرکار کی ہی گائی ہے اگر سرکار نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو ہمیشہ اسی کا ہی اسی کی ہی تعریف کی ہے نہ کہ اس پر کبھی کوئی سوال کی ہو کہ عوام اس کا سپورٹ سپورٹ کرے بھائی مثال کے طور پر اگر کہیں کسی جگہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس حادثے میں شکار ہوئے لوگوں کے کے بارے میں کچھ نہیں دکھایا جاتا ہے بلکہ وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے پولیٹکس چلائی جائے راج نیتی شروع کی جائے اور ہندو مسلم کے ذریعے ہی وہ بناتے ہیں ہری بات